हमारे सोनभद्र ज़िले में बहुत ही मनोरंजन गतिविधियाँ और मनोरंजन विकल्प हैं जैसे कि हमारे सोनभद्र में एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है एन टी पी सी मनोरंजन केंद्र है जो हमारे सांस्कृतिक चीज़ों को दिखाता है बताता और उन्हें प्रभावित करता है लोगों के साथ और बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ता है कि वह आए सीखे और वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है जो सीखाया जाता है बच्चों के तैरना सीखना उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और बीच बीच में कॉम्पटीसन भी करवाया जाता है बच्चों के बीच में और हमारे सोनभद्र के ज़िले में बहुत से ऐसे जगह है जैसे जैसे फुटबॉल दुर्ग फुटबॉल स्टेडियम है वहाँ पर फुटबॉलें होती है दूर दूर के लोगों के टीमें आती हैं कॉम्पटीसन होता है खेला जाता है इनाम दिया जाता है जिसे वह और प्रभावित हों और आगे चल कर अपने देश के लिए भी खेल सकें और ते तेरिया स्टेडियम भी है हमारे सोनभद्र में जो बहुत ही फ़ेमस स्टेडियम है शिवाजी पार्क भी है जहाँ पर लोग दूर दूर के लोगों आते हैं घूमते हैं और अच्छे अच्छे तस्वीरें खींच कर अपने पास ले जाते हैं जिससे वह लोगों को दिखा सके कि सोनभद्र ज़िले में कुछ अनोखी चीज़ें हैं और हमारे रेणुकूट जो सोनभद्र के अंदर आता है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे पार्क हैं और मंदिरें हैं टेंपल हैं जहाँ हम घूमने जाते हैं हमें सांस्कृतिक चीज़ें का अनुभव होता है जो हम अपने आने वाले जेनरेशन को अच्छे से बता सकते